अजमेर ज़िले में परिवहन जा मुख्यु साधन आहिनि सड़क रेल्वे हवाई अड्डो सार्वजनिक परिवहन अॼु जेको अजमेर आहे चङो तरक़ी करे चुको आहे पहिरीं जॾहिं अजमेर हूंदो त अजमेर में रुॻो घोड़ा टांगा हलंदा हुआ ऐं हुन सां ॿा जानवरनि ते ब ॾाढो अत्याचार थींदो हुओ पर हाणे जेके परिवत वहन जा साधन आहिनि उहे सही आहिनि ऐं किफ़ायती बि आहिनि आम माण्हूअ जे पॉकेट जे हिसाब सां जेब जे हिसाब सां ॾाढा किफ़ायती आहिनि अॼुकल्ह इलेकट्रोनिक ऑटो अची विया आहिनि जंहिंजे रस्ते माण्हू हिक जॻह खां ॿिए हंधु पहुचंदा आहिनि ॾाढो घटि बजेट में सस्ते में पहुची वेंदा आहिनि हिनखां सिवाइ रेल्वे त जी सुविधाऊं बि ॾाढी सुठियूं आहिनि अॼुकल्ह हिकिड़ी नं नईं गाॾी हली आहे वंदे भारत जी जेका अजमेर खां दिल्लीअ ताईं पहुचाईंदी आहे तमामु घटि टाइम में ऐं सुठी साफ़ु सुथिरी गाॾी आहे ऐं सुठो लॻंदो आहे मां बि हुन में सवारी करे चुकी आहियां तंहिं खां सवाइ किशनगढ़ में असांजे हिकु हवाई हवाई अड्डो आहे जितां डोमेस्टिक फ्लाईट्स हलंदियूं आहिनि ऐं माण्हुनि खे ॾाढी सुविधा थी वेई आहे न त पहिरें जे टाइम में असांखे अजमेर खां जयपुर ताईं हवाई अड्डे ताईं वञिणो पवंदो उहो टेक्सी करे तंहिंखां पोइ वञी करे असां किथे पंहिंजे मुक़ाम ते पहुचंदा हुआसीं ऐं हाणे त ज अजमेर किशनगढ़ त टीह किलोमीटर परियां आहे हितां कहिड़े बि साधन सां वञी करे ऐं फ़्लाइट पकिड़ियो डोमेस्टिक फ़्लाइट पकिड़ियो ऐं पहुची वञो पंहिंजे गंतव्य ते त हाणे काई मुश्किलूं तमामु घटि थी वेयूं आहिनि पहिरीं जेतिरी मुश्किलूं हूंदियूं हुयूं ओतिरी मुश्किलूं हाणे न रहियूं आहिनि